हमरा जे छै अहिना एच पी के लैपटॉप लेनौं छियै ट्वेल्व जेनरेशन छै आइ थ्री प्रॉसेसर छै हँ बहुत अच्छा चलै छै ओ चलै के लिए बहुत फ़ास्ट छै ओ चलै के लिए कमी नहि छै ओकरा मे बहुत अच्छा छै एच पी कम्पनी